السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ محترم جناب میں آپ کے ادارے کا ایک باقاعدہ صارف ہوں میں یہ درخواست دینا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے گھر گھر میں توانائی بچانے والے کچھ آلات جیسے ایل ای ڈی لائٹس انرجی پنکھے یا سولر سسٹم نصب کرنے جا رہے ہیں ہمارا مقصد بجلی کی بچت کرنا اور ماحولیاتی بہتری میں کردار ادا کرنا ہے اس عمل کی مؤثر نگرانی کے لیے ہم یہ چاہیں گے کہ ان آلات کی تنصیب سے پہلے موجودہ بجلی کی کھپت کی ایک بنیادی لائن قائم کی جائے جس کے لیے ہمیں موجودہ میٹر ریڈنگ کی باقاعدہ دستاویز درکار ہے اس کے بعد ہم تنصیب مکمل کر کے دوبارہ ریڈنگ لینا چاہتے ہیں تاکہ ہم ان آلات کے اثرات کو واضح طور پر مانیٹر کر سکیں لہٰذا گزارش ہے کہ آپ ہمیں اس سلسلے میں درکار رہنمائی فرما دیں